हमरासभकेँ खेत लऽके झगड़ा भेल तऽ गेलहुँ अधिकारी लग तऽ अधिकारीके फैसलासँ भेल जे दौड़ैत दौड़ैत पाएरके कहै छै जे परेशानी पइसा खरचा लेकिन तब भी जल्दी ओसब काम फरिआइवला नहि रहै छै कहलक दौड़ेलक आओर कहलक जे समाजके लोक सहयोग देत तखन ईसब काम होइ छै इएह गाम समाजमे गेलहुँ गाम समाजके जल्दी तैआर भेल तऽ कोनो नहि कोनो लफड़े लागि गेल एहिसब लऽ कऽ बहुत परेशानी होइए बहुत दिक्कत होइ छै पाइ खरचा भेल से अलग परेशानी दौड़ैत दौड़ैत भेल से अलग आओर ईसब तऽ बुझले बात अइ जे कोनो झँझटि खेतके हुए घर मकानके हुए फर फरीकमे हुए आड़ि पाठि लऽके हुए तऽ ओहिसबमे तऽ जल्दी फड़िआइवला बात रहै छै कोनहु फड़िआइल तऽ कोनहु परेशानीमे डालि देलक कोनहु कोनहु किछु भेल कोनहु किछु भेल इएहसब लऽ कऽ हमरासभकेँ बहुत परेशानी रहैत अइ फेर कि कएल जेतै तऽ कानूनेसे सबचीज हेतै आओर कानूने फरिएतै पाइ जे खरचा भऽ जाइ परेशानी जे भऽ जाइ अपनासे तऽ किछु होइवला बात रहै नहि छै एखनके समयमे कनि कनिगो बात लऽके एतेक विस्तार भऽ गेल जे परेशानीमे डाललाके बाद तऽ बुझले अइ जे कि होइ छै कतबो करबै दौड़ बड़हा करैएके हैत पइसा खरचा हेबे करत परेशानीमे डालैए डालबे करबै आओर फरिआइके जे हेतै जखन तखने फरिएतै चाहे जेना होइ आओर परिवारमे छिए तऽ झगड़ा झाँटि अड़ोस पड़ोस गाम समाज जँ हम लरम छिए तऽ वएह आदमी गरम छै ओ आदमी लरम छै तऽ हमरा तरफसे हमर बाल बच्चा गरम छै एहिसब लऽ कऽ किछु ने किछु हरदम होइते रहै छै परेशानीमे पड़ले रहै छी फेर कि करब